जय झूलेलाल मां अॼु जेको आहे सो कहिड़े बि विषय जे बारे में लिखण लाइ हिचकिचाए न थी रही सघां छाकाणि त अॼु असांखे आज़ादी आहे असां लिखी सघूं था ऐं भारत में कोई अहिड़ो सब्जेक्ट वर्जित हुजे या हीउ अॼु आहे ई न सभु सही आहिनि जेकॾहिं मूंखे लिखण लाइ दिलि हूंदी जंहिं में मां थोरो हिचिकायां थी हूअ आहे मूंखे पंहिंजी आत्म कहाणी पंहिंजे परिवार जे बारे में पंहिंजे ई ॿारनि जे बारे में हुनजे लाइ छो त अगरि माण्हू पंहिंजो लिपायड़ लिखंदो त हुनखे ईअं ई लॻंदो त शायदि दुनिया परे मुंहिंजे मथां ठठोलि बाज़ी न करे ऐं जेको आहे हुननि खे असांजे घरु दुख सुख जा जेके बि वक्ति सां जो गुज़रियो आहे त हुननि खे ख़बर पए त हिनकरे लिखणु खां इहो मां ज़रूरु हिचिकाईंदसि इहो मूंखे लिखण लाइ थोरी तकलीफ़ थींदी पर हुनमें मूंखे शौंक़ु आहे कॾहिं ज़िंदगी जो मौक़ो थियो जीअं त हाणे मुंहिंजा मिस्टर हिन दुनिया में न आहिनि त हुन जे बारे में लिखण लाइ मौक़ो मिलियो त लिखंदसि ऐं उनमें पंहिंजा वीचार ज़ाहिर कंदसि जय झूलेलाल